ہیلو سر سر یہ فروٹ شاپ سے بات ہو رہی ہے بولے کہ مجھے تین ورائٹی پھل چاہیے تھا کیا آپ کے پاس ہے تو جیسا کہ جیک فروٹ آپ کے پاس ہے کیا کتنے روپے کے جی ہے اوہ تو تھوڑا سا کم وم نہیں ہوگا کیا اوہ تو جیک فروٹ ہے کیا جیک فروٹ یہ کتنے روپے کے جی ہے اوہ اور ڈریگن تو ڈسکاؤنٹ کتنا ہوگا ایک پھل پہ جیسے کہ ہم کو جیک فروٹ لینا تھا اوہ تو آپ کا دوکان کہاں ہے اوہ کتنے بجے کھلتی ہے اوکے کلوز کب ہوتا ہے اپن کب بند ہوتا ہے اوہ تو ٹھیک ہے ہم ایک دو دن میں آتے ہیں

اوہ تو آپ سامان جو جو لاتے ہیں باہر سے تو وہاں کتنے روپے کے جی ملتا ہے وہاں جو لیتے ہیں اوہ جیسے کہ اگر جیسے ہم کو بھی اگر وہیں سے اگر لے لیتے ایک دو کے جی الگ سے تو اس میں کتنا ہوگا ڈسکاؤنٹ اوہ تب پھر تو لندن جانے میں ایک دو دن لگ جائے گا ہم کو اوہ تو ٹھیک ہے سر ہم پرسوں آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر